नमस्ते सर बच्चों का दस आठ तक हो गया है ठीक है

हम तो बच्चों के लिए अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने के लिए और घर पर बोलते हैं उनके पैरेंट्स को भी कहते हैं फोन कर करके और बच्चे ठीक से भी होमवर्क करके नहीं आते हैं और मार भी नहीं सकते बच्चों को समझाते हैं कि देखिए बच्चे कल करके आईए और उनके माँ बाप को भी बोलते हैं कि शाम को पढ़ाया करिए बच्चों को होमवर्क पूरा नहीं होता है हाँ सर हम उनको अपनी तरफ़ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और बच्चों को जो चीज़ नहीं आता है उनको हम फिर वही दोहरा कर बताते हैं और उनके मम्मी पापा कहते भी हैं घर पर कि देखिए इनको शाम को कम से कम एक घंटे का वक्त देकर इनको बताईए और जो चीज़ और नहीं आ रहा है उसे हम तो हैं ही बताने के लिए

हफ्ते में लेते हैं कुछ बच्चे ठीक हैं और कुछ बच्चे हैं बहुत कमज़ोर हैं और बच्चे और बहुत बच्चे हैं कि नियम से आते भी हैं और यह भी हैं और टेस्ट लेते हैं और मैं लेती हूँ जब टेस्ट लेती हूँ तो उनके घरवालों को दे देते हैं कि अपने मम्मी को दिखा देना और इस पर साइन करा कर लाना

फोन करते हैं सर फोन कर कर सब बताते हैं कि देखिए आपका बच्चा इतना नंबर लाया है टेस्ट लिए थे लेकर जा रहा है आप इनसे थोड़ा पूछ लीजिए आप भी उनको एक घंटे का मौका दे समय देकर पढ़ाईए थोड़ा हम तो पढ़ा लेते हैं ठीक है सर